हेलो हाँ हाँ हो जाएगा बाघ है हिरण है हाथी है घोड़ा है हाथी घोड़ा बाघ हिरण ऊँट

साँप भी रहता है आपको बाघ बाघ बाघ नहीं हुआ जानवर

बाघ खाता है माँस बाघ माँस खाता है चिड़िया सब दाना खाता है मुर्गा है हदी कौआ है तोता है सुग्गा है तीन तरह की चिड़िया हैं जो नौखा है ओ चिड़ियाघर चिड़ियाघर पटना में है वहाँ लगेगा चार घंटा हाँ चार घंटा लग जाएगा घूमने में भी दू तीन घंटा लगेगा

और आर हाथी है घोड़ा है बंदर है कुत्ते हैं बकरी है भैंस है घोड़ा है ग घोड़ा हाथी ऊँट ना ना वो बिकने के लिए नहीं है चिड़ियाघर में देखने के लिए है मेला अभी क्या रहेगा झूला है टावर झूला है खाने का भी सुविधा होटल है मिठाई वगैरह सब रहता है और सब ठीक है हाँ वो भी है फलों फूल का भी काम है आप आइयेगा खुलने का टाइम रहता है जो है से कि सात बजे बन्द हो जाता है चिड़ियाघर